हँ खुश रहूँ खुश रहूँ आओर सभ समाचारसभ कहियौ

अच्छा हँ शादी छियै ओसभ तऽ ओहिमे जाहि दिन बिआह केलक सङ्गे लड़का लड़की चलि जाइत रहलै अपनासभक बिआह विधि विधानसँ होइत छै जे रीती रिवाज़ धर्म पुरानके हिसाबसँ दै छै से तहि हिसाबसे होइत छै हँ

शहर छियै ने बड़ा बड़ा शहरमे एहिना होइत छै गाँव देहात अपनसभकेँ पाबनि तिहार विवाह शादी उपनयन मुड़न जीतिआ ई थोड़े होइत छै जीतिआमे होइत छै जे ओठगनि होइया चौरचन माँजलक दही छाँछी पौड़लक छै कि नहि छै आँय द शहरा भेल दश दिन तक एकदमसँ चलि रहल यऽ रङ्गा रङ्ग एकदम सभ पीरका पीरका धोती किनिकऽ किनिकऽ एकदमसँ मार अपन जे कहियो नहि बाहर रहैया सेहो गाम अबैया तऽ सभदिन पूजा करैया ग्रामीण परम्पराके आ रीति रिवाज़के शहरमे ताकबै तऽ कतहुँ भेंटत बुझलियै ने विवाहम जे यऽ एहिठमका विवाह तऽ विवाहे होइत छै भरि राति जगाकऽ राखत मार ओठङ्गर कुटाउ ई करूँ ओ करूँ

तते जे

हँ ई तऽ छबे करै बढ़िआँ बात ई कहब शहर तहरमे अहिना बात होइत छै ठीक छै ने बुझलियै कि नहि पैसा दियौ तुरंत किआ तऽ समय नहि ने छै ओहिठाम आदमीके एहिठाम तऽ कनियोटा ई होयतै पुरुषक सत्ती जनानेसभ घेर लेथिन एकदमसँ पोथी पत्रा सभ जनानाक पुरुष पंडीजीसँ बेसी याद रहैत छै महिलेसभकेँ हँ हँ हँ अरे फर्जी होइत छै ने ठके वला हँ हँ ठीके छै आउ तखन आर गपसपसभ हेतै ठीक यऽ ठीक यऽ खुश रहूँ खुश रहूँ